हाँ हाँ बोलिए अच्छा तो आपको कब जाना है कल कहाँ पर अच्छा और आप बोल कहाँ से रहे हो अच्छा मेधपुर से ही मेधपुर में कौन सी जगह अच्छा बस स्टैंड से ही हाँ हाँ

अच्छा मॉर्निंग में टाइम फिर अच्छा आठ हाँ तो ठीक हे चल चलेंगे ना कितने पेसेन्जर हो आप अच्छा दोनों लोग हो ठीक है तो फिर आप फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ इतने तो लगते ही हैं आप कैसे जाओगे आओगे हो जाते वरना तो पाँच सौ फिर कितने करें फ़ोर हंड्रेड साढ़े तीन सौ तो हमारे को भी तो होना चाहिए यार

अच्छा ऐसा क्या

हाँ ठीक है फिर चार सौ ले लेंगे ना आपका ना हमारा अच्छा हाँ ठीक ही अब आपका एड्रेस बोलो

आपका नाम अच्छा कमल पांचाल बहुत हाँ हाँ मैं इस पर कोन्टेक्ट कर लूँगा अच्छा दस बजे पहुँचना है ना फिर तो अच्छा तो ठीक है फिर

हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ वह तो मैं जल्दी आ जाऊँगा और मैं कोल लगा लूँगा